पयलो पंदरा ऑगस्ट भारताक स्वातंत्राय मेळिल्लो दीस दुसरो सत्तावीस जानेवारी म्हुजो जल्म दीस तिसरो सतरा जुलय म्हाका नोकरी लागिल्लो दीस चवथो बावीस ऑक्टोबर म्हज्या बाबाचो जल्म दीस पांचवो एक जानेवारी वर्साचो पयलो दीस